तंत्रगिन्यानान ल्हान वेवसायांक वाड कशी जाता म्हणजे आतां तंत्रज्ञाना कश जालां की टेक्नॉलॉजी थ्रू आमकां खूब नवीन फॅसिलिटीज मेळिल्ल्यो आसात तर कशें जालां की तेंकां आतां यु पी आय सरकारान आमचे यु पी आय लॉन्च केलां यु पी आय आमी पळयत तेंकां आतां पेमेंटा बद्दल खूब त्रास जायना पेमेंट जें आसा तें रोखडेंच जाता आनी तेन्ना तेन्नाच तेंचे अकाउटांत येता सो पेमेंटाक त्रास खूब जायना आनी यु पी आय हें खूब गरजेचें जाल्लें आसा कारण आतां जे कोण जे न्युअर जेनरेशन आसा तें कोण आतां फुडली पिराय आसा ती आतां पयशे इन हॅंड कॅश कॅरी करनात ते फक्त मोबायल कॅरी करतात आनी मोबायला भितर यु पी आय आसता म्हणल्यार तेंकां कसल्याची भिवपाची गरज ना ते सगळे यु पी आय थ्रू पेमेंट करतात आनी युपीआयचेर केल जाल्यार खूब सेफ आनी सिक्युअर्ड ट्रान्सेकशन जाता म्हणचे ते डायरेक्ट जे कोण सेलर आसा तेंचे बॅंकेंत वयता आनी जो कोण ल्हान आतां पळोवपाक गेल जाल्यार जे ल्हाना जे भाजी विकपी आसूं कोणूय आसूं दी सगळे स्कॅनर घेवून बसतात आनी स्कॅनराचेर तुमी स्कॅन केलें की तुका पेमेंट करूंक शकता आतां पेमेंट केलें की मनशाचे डायरेक्ट बॅंकेचे अकाउंटांत खात्यांत जमा जाता तर हें आमचें सरकारान खूब बरें केल्लें आसा आनी ह्या यु पी आय मुळे खूब आतां अशें ल्हान लोकांक मदत मेळिल्ली आसा जे ल्हान वेवसाय करपी आसा तेंकां खूब मदत मेळिल्ली आसा आनी कशें आसा की आतां नॅटवर्क मार्केटिंग म्हणटात आमी नॅटवर्क जे आतां आमी सोशियल मिडियाचेर जे आमी जे आपलो बिजनस वाडयतात तो वेवसाय वाडोवपा खातीर तेंकां एक बरें टेक्नॉलॉजी म्हणजे तंत्रज्ञाना थ्रू कशें जालां की तेंकां आपले एडवर्टिजमेंट करपाक मेळटा तेंकां तेंची ग्रॉथ करपाक मेळटा अशें जाल्लें आसा आनी म्हणपाचें म्हणल्यार टेक्नॉलोजी थ्रू खूब अशें वाड जाल्लें आसा आनी तेंकां आतां आतां कशें जालां टेक्नॉलोजी थ्रू तेंकां सेक्युरिटी आतां तेणी जर सीसीटीव्ही बसयला आनी तो तरेतरेनी टेक्नॉलॉजी कनॅक्ट बी करून दवरला जाल्यार तो एक गांवांच्यान दुसऱ्या गांवां वचून आपल्या दुकानांत कितें चल्लां कितें चल्लां हें सगळें पळोवंक शकता सेक्युरिटी वायजूय खूब आतां इम्प्रूव्ह जाल्लें आसा आनी तेंकां आतां पेमेंट सेक्युरिटी आनी खूब कितें कितें मेळटा म्हणचे आतां जे आमी यु पी आय बी वापरतात सरकारान खूब सराकारान खूब सेक्युरिटी करून दवरिल्ली आसा तर ते आमकां इजिली फ्रॉड करपाक शकना आनी जर म्हाजो वेवसाय आशिल्लो तर हांव म्हजो वेवसाय गुगल एड्स थ्रू वा कितें जावं म्हणजे सोशियल मिडिया आसा वर्ड ऑफ माउथ आसा तेचेर आपूण डिस्ट्रिब्यूट करपाक शकता जें व्हॉट्सेप आसा व्हॉट्सेपाचेर पासून एक टेक्नॉलॉजी आसा तातूंत पासून आमी इन्क्रीज करपाक शकता आमचो बिजनस तर हो वेवेसाय कसो आसा अशें आमी वेवसाय वाडोवंक शकता पयलींचें कशें जातालें पयलीं हांव तुका सांगता तूं अशें सांगता अशें करून वेवसाय वाडटालो पूण आतां कशें जालां आमकां जर आवडलें जाल्यार आमी रेटिंग्स दितात म्हणजे गुगलाचेर आतां म्हाका कितें जाय पडलें जाल्यार हांव डायरेक्ट वचून गुगलाचेर सर्च करतात गुगलाचेर सर्च केलें की आमकां तेचो रिजल्ट रोखडोच मेळटा आनी रोखडोच मेळ्ळो म्हणटकीर तेचेर आमी रेटिंग्स आनी हें कशें आसा तें सगळें पोवपाक पडटा आमकां लोकांचेर डिपेंड रावपाची गरज ना आतां कशें जालां की आतां आमी डायरेक्ट स्वता स्वता कितें करपाक शकता आमकां टेक्नॉलॉजीन अशें तंत्रज्ञानान इंडिपेंडंट केलां इंडिपेंडंट म्हणल्यार कितें तुमी स्वताक सर्च करून स्वता करपाक शकता हेचेर आमकां खूब म्हत्वाचें आसा आनी दुसरें म्हणल्यार सोशियल मिडिया मार्केटिंग म्हणचे आतां जे आमची फेसबूक आसा गुगल एप्स आसा किंवां ट्विटर आसा किंवां आपलें इंस्टाग्राम बी आसा तेंचे आपले जो बिजनेस जो स्मोल स्केल वेवसाय आसा तो वाडोवपाक शकता आमी पोस्ट करून आमच्यान ऑर्डर्स घेवपाक शकतात आनी आमचो असो धंदो वाडोवपाक शकतात हें आमी करूं शकता आनी तेचेर हें जितलो बरो आसता तितलो खत्रा बी आसा तेका कारण फ्रॉडूय खूब जातात जे थोडे आसात ते क्यूआरआचेर क्यूआर मागता आनी पेमेंट करपा लायता आनी ते मागीर तेंचे कडेन फ्रॉड जाता किंवां क्रॅडिट कार्ड हें तें तसले फ्रॉड आसा ते खूब जाता तर आमकां हेचेर खूब साधूर रावचें पडटलें आनी

जो नवीन पिराय आसा ती फूल आतां टेक्नॉलॉजीचेर डिपेंडंट आसा जी तंत्रज्ञान आसा तेचेर खूब डिपेंडंट आसा तर हे फुडारांत आमकां जे ल्हान वेवसाय आसात तेंकां खूब मदत जातली अशें म्हाका दिसता